مجھے پالتو جانور پالنا پسند ہے مجھے پالتو جانوروں میں بلّی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے میں نے ایک بلّی پال کر رکھی ہے جوکہ سیمی پرشین بریڈ کی ہے اور اس وہ بلّی کا رنگ اور وہ بلّی بہت خوبصورت ہے اس کے اس کے چار بچے ہیں جس کا نام ہم نے کالو شیرو چنکو منکو رکھا ہے اور ہماری بلّی کا نام بلّو ہے اور ہماری بلّی کھانے میں دودھ اور چکن کھاتی ہے اور بلّیوں کو دیکھ کے مجھے مجھے تھکا اپنی تھکان سے چھٹکارا ملتا ہے اس لیے مجھے بلّیاں پالنا پسند ہے بلّیاں ایک بہت ہی پیار کر پیاری اور پیار کرنے والی جانور ہے اس لیے مجھے بلّیاں پسند ہیں